हेलो हेलो हेलो मैम फ्रिज सही करवाना था मतलब कि वह कूलिन्ग नहीं कर रहा है आप सुधार दोगे कम जी मैम मैम मैम लगभग रात भर से बन्द पड़ा है कैसे कूलिन्ग होगी हेलो जी मैम रात भर से मतलब कूलिन्ग नहीं कर रहा है करने के बाद भी क्यों मतलब टाटा टाकीज़ के पास मैम यह देखिए मैम कित तुम कितने पैसे लोगे थोड़ा बहुत कम नहीं होगा क्या मैम अभी बता दो मैम उससे थोड़ा और कम मैम बारह सौ ठीक है मैम मैं कॉल बैक करता हूँ ओ के